ड्रॉइंग करण जे लाइ इलाही शयुनि जी ज़रूरत बि पवंदी आहे कई तरीक़े जा सन्हा थुल्हा ब्रश करण जे कलर जीअं लाल आहे त लाल में बि हिक ई कलर र रंग थींदा आहिनि हल्का ॻाढ़ा ऐं लाल रंग बि कई तरीक़े जा हूंदा आहिनि उन में हिक प्लेट जी बि ज़रूरत पवंदी आहे पेपर जी ज़रूरत पवंदी आहे पेंसिल जी ज़रूरत पवंदी आहे रॿड़ जी ज़रूरत पवंदी आहे त ईअं ई करे मां मतिलबु इलाही मतिलबु ड्रॉइंग ठाहियूं आहिनि ऐं मूंखे इनाम बि इलाही मिलिया आहिनि ड्रॉइंग में और मां यूट्यूब बि खोले करे जॾहिं फ़्री हूंदी आहे त उन मूं बि कढी करे मां नई नई ड्रॉइंग कढी करे मां इलाही प्रैक्टिस कंदी रहंदी आहे अञा ताईं त मूंखे ड्रॉइंग जो इलाही वधीक ई शौक़ु आहे मां ड्रॉइंग कंदी रहंंदी आहियां